अब हम जो है हम गरीब आदमी हैं जैसे जाल है जाल में तो जाल लगाकर मछलियाँ पकड़े मछलियाँ ज़्यादा मिल गईं हमको खाते पीते हैं तो खाने पीने से ज़्यादा मिल गईं तो बाज़ार करते हैं बाज़ार गरीब आदमी हैं बाज़ार करते हैं बाज़ार में बेचकर अपना सौदा सहयोग सब होता है धनिया मिर्ची हल्दी नमक सब लेते हैं अपने घर का पालन पोषण चलता है मछलियों से जाल में नहीं फँसी तो कटिया डाला कटिया में फँस गई मछली कटिया में मछली फँस गई कि पकड़ लिया ज़्यादा हो गई बाज़ार से बेच लाए उससे हमारा खर्चा भी निपटता है जैसे ताल में जैसे बड़ा है ताल तो मछलियाँ जो पकड़ी गई हैं मछलियाँ पकड़कर कहीं केँचुआ लगाकर पकड़ता है कहीं कोई आटा लगाकर कटिया में पकड़ते हैं सब पकड़कर मछली जब बाज़ार हम जाते हैं बाज़ार में बेच लेते हैं बाज़ार में बिक गई तो हमको पैसा मिल गया पैसे से हम अपना सौदा सब लोग परिवार घर का ले लिया आलू आलू गोभी टमाटर सब ले लिया मछलियाँ बेचकर यही सब बेचते हैं और मज़दूरी यही है हमारी तालाब में रखकर और जब तालाब में जाते हैं अब हम जाल भी अब डाल दिए जाल में मछली फँस गई मछली फँस गई तो फिर मछलियाँ को ज़्यादा अगर हुईं तो बाज़ार में बेचते हैं बाज़ार बेचकर पैसे बन गए तो पैसा हो गए तब फिर सब साग सब्ज़ी सब उसी से हमारा चलता है कटिया से तो मिल गई तो कटिया से जाल में भी डालते हैं जाल में मछली फँस गई यह टॉप में टाप डालते हैं टाप में मछली फँसती है टाप में मछली फँस गई तो फिर भी उससे बाज़ार होती हमारी है बाज़ार बाज़ार में पैसे बेचकर पैसे ले आते हैं फिर आलू टमाटर सब लेते हैं उसी से